जो सरकारी संस्था है वो जो है कि उस में एक रुपये का जो पर्ची कटाया जाता है उस में लाइन लगाना पड़ता है बड़ी बड़ी लाइन लगाना पड़ता है इस लिए हम लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और अच्छे से इलाज नहीं होता इस लिए सब प्राइवेट हॉस्पिटल में भागते हैं सरकार को चाहिए कि वहाँ पर सुविधा उपलब्ध करे कि अच्छे से जनता को सरकारी सुविधा मिल सके और स्वास्थ्य अच्छे से इलाज हर व्यक्ति को इलाज किया है आज कल बीमारियाँ इतनी बढ़ गई हैं बीमारियाँ बढ़ती जा रही है कोई रोज़ एक नया नया बीमारी फैल रहा है इससे स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक हो रहा है स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य जो है हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है इस लिए स्वास्थ्य जो केंद्र हैं केंद्र में अच्छी अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाना चाहिए वो अच्छे से इलाज नहीं हो पाता कई लोग तो ऐसे तड़प तड़प के मर जाते हैं और बिना इलाज के नहीं इलाज हो रहा है जाओ यहाँ से जो वहाँ कर लो यही सब सुविधा होती है जो कि सुविधा में उपलब्ध कराना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी सब घर घर पहुंचाना चाहिए हमारे गाँव तक होनी चाहिए सरकारी सुविधा और इतना किसी का दूर है तो वहाँ पर छोटे छोटे केंद्र बने हैं तो वहाँ पर नहीं हुआ तो फिर बाहर सरकारी में हॉस्पिटल में भेजते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में भी सुविधा नहीं हुआ तो वो भी है करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे जाओ यहाँ से यहाँ पर इलाज नहीं हो पाएगा इमरजेंसी है तो इलाहाबाद बनारस ले कर जाओ ऐसे नहीं करना चाहिए यहाँ हमें सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए अपने स्वास्थ्य केंद्र में ही सभी सुविधा उपलब्ध करना चाहिए और जो है नर्स वग़ैरह है वो अच्छे से देख भाल नहीं करती हैं और ना ही अच्छे से साफ़ सफ़ाई करती हैं और इसी लिए अच्छे से देख रहे रख रखाव करना चाहिए और हमेशा वो करना चाहिए कि अच्छे से स्वास्थ्य की सरकार को चाहिए कि अच्छे से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करे